दिक्खो जेह्ड़े गानें सुनना स्हेई लगदा ऐ क्योंकि गानैं कन्नैं जेह्ड़ा एह् ऐ साढ़ा महौल जेह्ड़ा शांत होंदा केंई बारी साढ़ा मूड़ जेह्ड़ा ओह् बड़ा जादा खुश होंदा ते अस खुश होनें दे तरीके दे जेह्ड़े गीनें होंदे अस सुननें होने जां केंई बारी फिरी साढ़ा मूड़ खराब होंदा ते खराब होनें दी मूड़ दी बज़ा कन्नै अस थोह्ड़े सैड़ सांग सुननें होनें जियां कि अरजीत सिंह गै उंदे सांग बड़े जादा दुक्ख आह्ले बंदा दुक्ख च होंदा तरीके दे उंदे सांग न जेह्के अस उंदे सांग सुननें होनें इयां जेकर खुशी आह्ला मौहल होऐ ते अस खुशी आह्ले सांग बी सुननें होनें पंजाबी सांग जियां कि होईये और मूड़ केंई बारी साढ़ा बड़ा इयां केंई बारी बड़ी अस मैह्नत कर नें ते साढ़े सांग बी उस तरीके दे होंदे ते अस उस तरीके दे सांग सुननें होनें जिसलै अस दौड़ लान्ने होनें उसलै साढ़ा मूड़ बड़ा शांत होंदा जां बड़ा जादा खुश होंदा ते उसलै जेह्ड़े अस गानें सुननें होनें ओह् बड़े जादा मोटिवेशन आह्ले अस गीनें सुननें होनें केंई बारी साढ़ा मूड़ बड़ा जादा खराब होई जंदा मतलव मन करदा कि अस रोचै ते रोनें आह्ले सांग बी फिर अस सुननें होनें और केंई बारी ते अस बड़े जादा दुखी होनें फिर अस दुखी आह्ले सांग सुननें होनें मतलव अलग अलग तरीका होंदा गानें सुननें दा बी केंई बारी अस जिसलै खुश होचै ते फिर अस खुशहोनें आह्ले गानें ते जिसलै अस दुखी होचै दुख आह्ले गनें ते केंई बारी मन करदा साढ़ा अस भगतिूी आह्ले गीनें बू सुननें होनें जियां कि बजरंग वली ऐ में बड़ाजादा उंदी पूज़ा करनां होनां में बड़ा जादा मन्नां होना भगवान होरें गी हनुमान जी जेह्ड़े भगवान नै फिर में उंदे गै हनुमान चलीसा पढ़नां होनां पूरा और मिगीजवानी हनुमान चलिसा आई बी जंदा ऐ और बजरंग पाठ बी में सुननां होनां और बजरंग बांन बी में गान्नां होनां ओह्ॅदै च राम सतुति बी मे करना होनां क्योंकि उसलै मूड़ मेरा भगती आह्ली सैड़ होंदा फिर में भगती आह्ले सांग गै सुनना होनां मास्टर सलीम होंदे गानें में बड़े जादा सुनना होना भगवान आह्ले गानें जां माता दे भजन जां शिवजी दे भजन जां योगी होंदे भजन जेह्ड़े साढ़े योगी बाबा बिरफानाथ दी ऐ जां बाबा सिद्द गोरिया जी नै जां बाबा सुर्गल जी नै इंदियां ही अस गानें सुननें होनें बस इयै साढ़े गानें साढ़े सांग सुननें दा गानें सुननें दा तरीकां जां गानें सुननें दा तरीका इयै साढ़ा ओह् ऐ कि अस गानें सुननें होनें क्योंकि मूड़ पर डिपैंट होंदा इस कारन अस गानें सुननें होनें एह्दै नै मूड़ थोह्ड़ा शांत रौंह्दा और खुशी बी मिलदी ऐ और सुकून बी मिलदा ऐ गानें सुननैं कन्नैं बस इयै साढ़ा गानें सुननें दा मक्सद ऐ और तां ही अस गानें सुननें होनें न